हेलो मां आई ज़ी एल गैस यूस थी कया मूंखे हेॾो सुठो थो लॻे हुन जी फ़्लो हुन जो चूलो बि बढ़िया थो हले हुन सां ऐं हेॾो सुठो हुन जी बुकिंग जी चिंता न कंहिं जी चिंता फ़टाफ़ट उहो पंहिंजो हलंदो रहंदो आहे मीटर सां बिल ईंदो आहे वॉट्सप ते फ़ोन ते फ़ोन ते ई पेमेंट थी वेंदी आहे कोई टेंशन ई न आहे हाणे त गैस जी इहा मौज में थी वेई आहियां बिल्कुलु मौज ई मौज़ लॻंदी आहे मूंखे गैस जे प्रति त मूंखे टैंशन ई न रही आहे कोई फ़िक़्रु ई न रहियो आहे